आं तुमी ईशा आमोणकर उलयता न्ही आं म्हाका कोण हय हय म्हाका कोणी सांगल्लें की तुमकां हांगां फोंडेच्या अशें देवळांचें बीन चड इनफॉर्मेशन आसा म्हुणून आं ओके ओके सो हांव सावंतवाडीच्यान आयलां आनी न हांगां सद्द्या आतां हांव फोंड्या आसा सो म्हाका एक फोंड्या खंयची अशीं बरी देवूळ देवळां आसा तीं म्हाका गावपाक जाय आशिल्लीं ना चड अशें केन्ना येवं ना एक्चुली गोवानूत फर्स्ट टायम आयलां शैलेजा हय हांव न्ही तेंच ना एक ना आमकां म्हणजे फोंड्यां अशीं कितकी देवळां आसा पय सगळीं भोंवपाक जाय तीन दीस आसतलीं आमी हांगां हा आं हा आं हा

हा ओके हा हा ओके हा आनी अशें म्हणजे देवळां आमकां भायर खंय फ्लॅट बीन घेवन रावपाचें ना आमकां देवळानूत रावपाचें तशें बीन हांगां रावपा मेयटा खंय

आं हा हा ओके आं हा आं आं बरें बरें हा ओके म्हणजे तुमचे आतां एजन्सी तुमी गाडी अवेलेबल करता आमकां कांय तुमचे हा हय म्हणजे तशें जाल्यार बरें जातलें म्हळ्ळ्यार आमकां मागीर तुमचो नंबरूय आसा न्ही सो आमी तुमकांत कॉण्टेक्ट कर आमी बारा जाणां आसा हय आं बरें बरें आं आं बरें आमी केटीसी बस स्टँडार थंय रावला हा बरें हय हय आतां धा म्हटल्यार मातशें हें करात आमकां कित्याक रॅस्ट करपाक जाय

बरें बरें